हैलो सर में आर्डर कीते हे त्रै नान ते दो समोसे कीते हे इक प्लेट समोसे दी ते मेरे नै इक दही बड़ा होर ऐड होई गेआ ते ओह्दे बिच्च दो समोसे दियां प्लेटां करी ओड़ो ते इक नान ऐक्स्ट्रा करी ओड़ो ठीक